ہاں ہیلو السلام علیکم سر جی کیا میرا کال بجلی آفس میں گیا ہے

سر بجلی آفیسر سے بات ہو رہی ہے سر جی سر وہ میرے پاس بجلی کا بل آیا ہے سر جو میں نے جلایا نہیں ہے لیکن اس سے کچھ زیادہ ہی بجلی بل آ گئی ہے ہاں سر سر میرے گھر میں زیادہ سے زیادہ ہر مہینے سو یونٹ بجلی اٹھتی ہے سر لیکن اس بار میرے پاس بجلی کا بل ڈھائی سو یا ساڑھے تین سو یونٹ آیا ہے سر میں نے اتنا خاص توجہ نہیں دیا ہے سر جو آپ کا منییجر کیا ہے سر وہ آیا بڑا بد تمیزی سے بات کر رہے تھے سر اور بول رہے ہیں تھے یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا اگر بجلی بل بھرا نہیں تو پھر بجلی کاٹ دوں گا سر آپ ان سے بات کریں سر کون سے بد تمیز آدمی آتے ہیں سر اور جیسے تیسے بات کر کے چلے جاتے ہیں ہاں سر ہاں سر جی سر میں اس سی شہر سے بول رہا ہوں سر ہاں سر جی جی سر نو سر کوئی پروابلم تو نہیں ہے سر میں ہر مہینے بجلی بل بھر بھی دیتا ہوں لیکن اس طرح سے اگر بار بار پریشان کیا جائے گا عام آدمی کو تو کیسے رہیں گے سر ہم لوگ نارمل آدمی ہیں سر کوئی آئیں گے دھمکائیں گے اور چلے جائیں گے سر نو سر ایسے تو پرابلم نہیں ہے سر بس وہی آپ کا جو منییجر کیا ہے آتے ہیں اور عجیب عجیب بات بول کر کے چلے جاتے ہیں ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں اور ابر تو بجلی کاٹنے کا بھی دھمکی دے کے گیا ہے سر جی سر حالانکہ سر میں ہر مہینے بھرتا ہوں سر آپ آنلائن بھی دیکھ سکتے ہیں سر بجلی بل ہر مہینے بھر دے رہا ہوں ایسا کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ میں بجلی چوری کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ یس سر ہاں سر بس آپ ان کو تو تھوڑا سلیقے سے سمجھا دیجیے جی سر ان کا نام تو مجھے پتا نہیں سر میں پوچھنا بھول گیا حالانکہ ان کا نام شاید مجھے ذہن میں ہے نہیں لیکن بات چیت اور شکل سے میں ان کو جانتا ہوں اگر آپ ان سے ملاقات کرائیں گے تو میں پہچان جاؤں گا اوکے سر اوکے سر تھینک یو سر